जी हाँ बहुत अच्छा सवाल है हम राजस्थान के रहने वाले है राजस्थान भी बहुत सा मारवाड़ी है लेकिन मारवाड़ी को राजस्थानी भाषा में बात करने के अलावा उसे दूर भी जाना पड़ता है तो इसलिए राजस्थानी भाषा के अलावा